جی میں وائس کال کو بہت زیادہ ترجیح دیتا ہوں اِس لیے کہ ویڈیو کالنگ میں نیٹ ورک بھی کا بھی مسٔلہ ہوتا ہے دوسری پھر اگلا انسان اور جو بات کر رہا ہے وہ نہ جانے کس حالت میں بیٹھا ہے اُس سے ویڈیو کالنگ کرنے میں اور میں زیادہ سے زیادہ فون کو بہت زیادہ دِن بھر میں چوبیس گھنٹے میں وقت دیتا ہوں تو آدھے ایک گھنٹہ دینا پسند کرتا ہوں اور میں اِدھر تقریباً تین ماہ سے یہی کوشش کر رہا ہوں آگے سے تین آگے سے ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ وقت موبائل کو تو نہیں دے پا رہا ہوں خدا کا شُکر اُس کا احسان ہے